मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक या सीख कही जाए तो वह यह है कि हमें अपने जीवन में हम अकेले आए हैं हमें सभी चीज़ें अकेले करनी पड़ेंगी हमें अकेले अपनी जीवन में जूझना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए कब तक कोई खड़ा रहेगा मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है उसके सात ही मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा है अपने माता पिता के द्वारा उन्होंने मुझे इस तरह से शिक्षित किया है कि मैं दूसरों के ऊपर दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहूँ मैं खुद सेल्फ डिपेन्डेंट बनूँ और अपना कार्य स्वयं करूँ मैंने यही सीखा है उसके बाद मेरी ज़िदगी की सबसे बड़ी सीख है कि दूसरों पे सोच समझ कर भरोसा करें क्योंकि आपके परिवार के सदस्य तो ठीक हैं पर दूसरे आपका आपका भरोसा तोड़ सकते हैं और आपके कार्य को भी बिगाड़ सकते हैं कभी मुझे इस चीज़ ने बहुत पहले प्रभावित किया था जब मैं किसी कार्य मैं किसी के साथ कर रही थी ये कार्य और उसमें उस उस कार्य का बिगड़ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण था क्योंकि वह कार्य बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण था इसलिए मुझे जीवन में यही सब सबक जो हैं मैंने सीखे हैं और मैं सबको बताना चाहूँगी इसके बारे में